गौरमेंट साढ़े वास्तै बड़ा कुछ करा दी ऐ जियां समझो कि हून इक पेंटर ऐ पेंटर गी कोई कम्म निं लब्दा बेचारे गी कुत्थे कम्म करे और गौरमेंट ने पेंटिंग सैंटर खोल्ले दे न कि बच्चे इत्थैं आन जियां केईं बच्चे ऐं उंदे अंदर एह्कड़ा शौंक पैदा होंदा ऐ कि अस पेंटर बनचे बड़े जैदा बच्चे न जिनेंगी एह्कड़ा शौंक ऐ कि अस पेंटर बनचे फिर गोरमैंट नै एह् पेंटर पेंटिंग आह्ले सैंटर खोल्ले दे न ते बच्चे उत्थें जान पेंटिंग सिक्खन जियां हून कुदै इं'या पार्क वगैरा बना दी ऐ ते उत्थे वी बड़ी अच्छी अच्छी पेंटिंगां कीती दियां ओह्बी ते कुस पेंटर दा गै कम्म ऐ ना कि जिस पेंटर नै सिक्खे दा ऐ उस पेंटर गी